हैलो अंजी अंजी अंजी अंजी म्हाराज ऐ प्हाड़ आं में उऐ गाईडर बोल्ला ना बोल्लो बोल्लो अंजी अंजी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं साढ़े इत्थें ऐ प्हाड़ सांबा प्हाड़ ऐ मानसर प्हाड़ ऐ बट्टल आह्ले प्हाड़ बड़े प्हाड़ ऐ तुस आई जायो कोई गल्ल निं तुसेंगी अस तुसेंगी सैर कराई ओड़गे इद्धर प्हाड़ दी कोई चक्कर निं ऐ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं आयो तुस आयो आयो तुसेंगी आपूं कन्नै लेइयै जाह्गे ते इंया समझागै केह् सिस्टम ऐ इद्धर दा कोई गल्ल निं आयो तुस ठीक ऐ जी ठीक ऐ